میرا پہلا فون نوكیا تھا وہ بٹن ٹُک ٹُک كرنے والا ایک گرین بٹن اور ایک لال بٹن ہاں چھوٹا سا پھر وقت كے ساتھ اسماٹ فونز میں نے جگہ لے لی اور وقت كے ساتھ موبائل كے استعمال میں اُس كی ٹیكنالوجی میں بہت زیادہ بہت بہت بہت زیادہ فرق ترقی آئی ہے اور ترقی بھی آئی ہے یا پھر ہم یہ كہہ سكتے ہیں كہ اُس كے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں پہلے موبائل میں بڑی مشكل سے الام كا ایک فنکشن ہوتا تھا لیكن اب تو ساری چیزیں ساری چیزیں ہی موبائل میں ہوتی ہیں اپوائٹمنٹ سے لے كر ریمائنڈر ساری كیلكولیشن كیكولیٹر گروسری كی شاپنگ كی لسٹ جو مختلف پروفیشنل ریمائنڈرز ہوتے ہیں كسی كو انوائسیز بھیجنا پیسے كلیک كرنا یہ ساری چیزیں سارے كام جو ہیں تو موبائل سے ہی ہوتے ہیں